नमस्कार सर सर मैं एल आई सी से बोल रहा हूँ एल आई सी एजेंट हूँ जीवन बीमा हाँ बीमा करते हैं हम तो कुछ आप कराना चाहेंगे आपके लिए बहुत विकल्प हैं जैसे एक जीवन बीमा है एक जैसे जीवन पॉलिसी है एक दस साल के लिए भी है एक बीस साल के लिए भी है कुछ एक एक भी तो बच्चों कराना है हो जाएगा पहिले अपना बताइए क्या आपके पास आधार कार्ड है तो आपसे मिलेंगे कहाँ हम जैसे मुलाकात करना चाहें तो आपके कैसे मिल मुलाकात होगी तो हम आपको पॉलिसी जैसे पॉलिसी है तो आके समझा सकते हैं आपको पूरी तरीके से अवगत अच्छा तो आप कितने टाइम घर पे रहते हो पूरा दिन ही फ्री रहते हो कुछ काम वाम नहीं करते आप नहीं तो पहले कुछ भुगतान करना पड़ता है जैसे कुछ इंस्योरेंस कराएंगे तो वो कुछ देने हीं पड़ेगा आपको स्टार्ट की जमा करनी पड़ती है हाँ अच्छा छुट्टी पे हैं वही मतलब है कि जैसे हमने कर दिया उसके बाद अगर टाइम से आप किस्तें नहीं पहुंचाएंगे तो फिर पॉलिसी का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे जैसे पॉलिसी कराएंगे तो जैसे जीवन बीमा है आपके लिए फायदेमंद है कि आपकी एज क्या होगी छियालीस साल छियालीस साल है तो जैसे आप जीवन बीमा कराते हैं तो आपके फ़ैमिली के लिए भी फ़ायदा होगा क्या बेहा और भी हैं बहुत सारे हैं आप एक बार मतलब अपने बारे में पहले सोचिए थोड़ा फिर बच्चों का तो हो ही जाएगा पहले आप अपने बारे में आप अपना करवाइए फिर बच्चों का तो हो ही जाएगा जब आना जाना होगा जब आप बनवाएंगे देखेंगे कुछ आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों का भी किया जाएगा और बच्चों का करवाएंगे जैसे आप अपनी वाइफ़ का अपना हाँ जीवन बीमा है हाँ वो फ़ायदा रहेगा कि जैसे आप आपके कै बच्चे हैं दो बच्चे हैं लड़की हैं हाँ तो लड़की के लिए फ़ायदा हो जाएगा कितने साल की है ग्यारह साल चलिए फिर हम आके मिलते हैं आपको ठीक है नमस्कार